चुनाव जे दौरान सभिनी खां वधीक दिक़त जेका थींदी आहे उहा थींदी आहे कि भाई हुते पर्ची मिलण जेको टोकन इशू थींदो आहे न उहो ॾाढी समस्या कराईंदो आहे कॾहिं वॉर्ड जो नालो न अपडेट आहे कॾहिं हुते माण्हुनि जो नंबर न आहे आधार पैन सभु पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते उहो डिटेल जेकी न मिलंदियूं आहिनि न उहे ॾाढी दिक़त कंदियूं आहिनि इहा हिकिड़ी इलाही वॾी समस्या आहे प्रॉपर डिटेल न मिलण सां जेको हाणे हुनजो छा सिस्टम आहे त गौरमेंट जाने उहो जेका पर्ची न मिली पाईंदी आहे न उहा ॾाढी दिक़त कंदी आहे